کوئی بھی قانونی دستاویز ہو اس کو تیار کرنے کے لئے پہلے ہم لوگوں کو کورٹ کے چکر لگانے پڑتے تھے گھنٹوں لائن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا جیسے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور ہم لوگ بہت پریشان ہوتے تھے لیکن جب بات آج کے دور کی کی جائے تو اب وہ ساری چیزیں آنلائن مہیا کرا دی گئی ہیں اب ہم لوگوں کو قانونی دستاویزات کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی کچھ دستاویزات ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس سے عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس میں سدھار کرنے کی ہماری حکومت کو بہت سخت ضرورت ہے